मुझे फोटो और सिक्के कलेक्ट करना पसंद है में पुरानी फोटो को प्रिंट करवा के उन्हें अल्बम में संभाल के रखती हूँ क्योंकि बाद में उन्हें देखने पर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और दूसरा मुझे सिक्के का कलेक्शन करना पसंद है संग्रह करना पसंद है क्योंकि मतलब पुराने समय से ही मेरी मम्मी और मम्मी के द्वारा दिए गए सिक्के है जो मेरे पास रखे हुए है और बहुत ही कहीं न कहीं से मुझे मिल ही जाते है में उन्हें ऑनलाइन नहीं खरीदती ना ही नीलामी में पर कोशिश करते है की मुझे कही से प्राप्त हो जाए किसी के द्वारा